कलम या बीजसँ जे पौधाके प्रजननके जे है ने कोशिश करलै छियँ लेकिन बीज लेलियै जैसे कोइ भी प्रकारके बीज लेलियौ तऽ बीजके पहिले पानिमे फुलै लए देलबी नी तऽ ओकरा जे पानिमे फुलै लए देलियै तऽ फेरो धीरे धीरे ओकरा मतलब राखी देलियै आओर धीरे धीरे गजुरै लगलै गजुरै लगलै तऽ धीरे धीरे निकलै लगलै यही प्रजनन रऽ प्रक्रिया चालू होवै लगलँ तभिये प्रजनन रऽ प्रक्रिया चालू होवै लगलै फिरो गजुरलै गजुरलै पूरा मिट्टीमे दै देलियँ मिट्टीमे फेरु देलियँ माटिमे देखते रहलियँ मिट्टीमे पत्ता निकलै पत्ता निकलै छोटा सा छोटा सा पौधा बनलँ छोटकासँ पौधा बनलँ पौधा बनलँ धीरे धीरे फेरु उ बढ़ै लगलै बढ़ै लगलै यही प्रजनन रऽ प्रक्रिया जे छँ धीरे धीरे बढ़ै लगलँ बढ़ते बढ़ते पूरा मतलब पौधा बनलँ फेर पौधा बनलै बहुत बड़ा पौधा बनि गेलै फेर फेरो जे छँ फेर ओकरामे फूल उगलँ फूल उगलँ तऽ फूल उगलँ फेरु फूलसँ मतलब ओकरामे जब प्रजनन रऽ प्रक्रिया चालू हुवए लगलँ प्रजनन रऽ प्रक्रिया जे चालू हुवए लगलँ फूल सँ एक सँ फूल दूसरे फूल दूसरे फूल सँ तीसरे फूल पूरा बड़ा पौधा बनी गेलँ जेकी ओकरामे बहुत सारा फूल लगलँ यही प्रजनन पूरा मतलब प्रक्रिया हो गेलँ हम एकरा से यही सिखलँ सिखलियँ की पौधा जे छँ ओकरो मे मतलब की जे छँ ओकरामे जीव छँ मतलब ओ जे प्रजनन रऽ प्रक्रिया पौधोमे छँ तऽ इसीलिए तऽ एक पौधासँ दोसरा पौधा ओकरामे फेरो बीज एलँ फेरो फल जे होलै पौधामे फलसँ जे फेरो बीज निकलँ फेरु बहुत बीजसँ फेरु वहे पौधा निकलतँ यही प्रजनन र प्रक्रिया होलै एक फलसँ मतलब दूसरा फल ओ अपना फलसँ फेर जो बीज निकलतँ फिर वही बीजसँ बीज देलकँ यहिसुनी पूरा होलयै प्रजनन रऽ प्रक्रियामे यहीसँ एकरासँ यही सिखलँ सिखलियँ की प्रजनन जे छँ मतलब मनुष्यमे नहि आदमी छँ ओकरामे ने पौधोमे भी प्रजनन होइय यहीसुनी पूरा सिखलियँ सिखलियँ इसिलिए जे प्रजनन रऽ प्रक्रिया छँ से पौधोमे होलै यही हम सिखी गेलियँ पूरा